हैलो डाक्टर जी तुसें जेह्की मिगी दोआई दित्ती भैं ओह् ते कारी कूरी लग्गी निं फर्क किश पेआ निं भैं केह् पता डाक्टर जी भैं बड़ी खाद्धी भैं पूरा कोर्स कीता कोई फर्क पेआ निं भैं उ'यै जेह्की तुसें दित्ती भैं उ'यै जेह्की तुसें दित्ती मिकी में हां बखारै आह्ली बी ते ओह्की भैं ओह् ढिड्ढ पीड़ सी ओह् बी नेईं घटी भैं कोई डाक्टर जी इंजैक्शन गै लाओ भैं फर्क नी होएआ भैं पुच्छी लैंदे में डाक्टर होरें गी दोबारा लैनी पौंदी केह् गल्लबात ऐ भैं कोई नीं डाक्टर जी तां में फ्ही ओह् दुआई शुआई थोह्ड़ी जेही खाद्धी दी होऐ ते किश थोह्ड़ी जेही बची दी ते ओह् बी तुसें गी दस्सदा कि एह् खाद्धी भैं फर्क होएआ निं ते फेर तुसें गी औंदे तां

अच्छा अच्छा केह् पता डाक्टर जी में पुच्छना सारी गल्ल भैं पुच्छना जरूरी ऐ फर्क होआ दी नीं तां में पुच्छी लैंदे स्हेई हां डाक्टर जी कोई बधिया जी देओ ओह्की कन्नै ते कोई फर्क होएआ निं कोई बधिया जेही गै देगे तां ऐ खरा चंगा डाक्टर जी